मेरे द्वारा महात्मा गाँधी कि जी की एक किताब पढ़ी उसका नाम है सत्य के प्रयोग महात्मा द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें उनकी जीवनी जीवनी आत्मकथा का दर्ज हासिल है बापू जी ने यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी है इसके बाद उसका अनुवाद कई लोगों द्वारा किया गया है यह दुनिया में इस पुस्तक को सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक का दर्जा प्राप्त है और इस किताब में गाँधी जी जी के जीवन से संबंधित एवं उनके अनुभव इस किताब में साझा किए गए हैं जिसमें काफी इस पुस्तक से हमारे लिए सीक मिली और उनके द्वारा अहिंसा से संबंधित काफी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है